میرے علاقے میں روایتی کھیلوں میں کبڈی گلی ڈنڈا اور پٹھو گرم بہت مشہور ہیں میں خود بھی بچپن میں دوستوں کے ساتھ کبڈی کھیلتا تھا جس میں دو ٹیمیں ہوتی ہیں اور ایک کھلاڑی دوسری ٹیم کے علاقے میں جا کر بغیر سانس لیے واپس آنے کی کوشش کرتا ہے یہ کھیلنا صرف جسمانی طاقت بلکہ چالکی بھی مانگتا ہے اور گاؤں دیہات میں اسے بہت شوق سے کھیلا جاتا ہے